हॅलो सर हांव हांव वेल्लेकर उलयतां तेन्ना हांव लॅणलायनिचे बील पळोवपाक सोदतां पूण मदीं मदीं कसली तरी आडखळी येतात आनी म्हाका बरो मेयना आनी आतां तें बील आयलां बील आजुनूय म्हाका पावूंक ना पूण केन्ना येतलें तारीख केन्ना कितें कांय तें म्हाका खबर ना पूण म्हज्यान तें बील लेंड लायनीचेर भरूं जाता कांय ना पूण लँड लायनीचेर भरलें जाल्यार तें मागीर तुमकां तें पयशे पावता कांय ना कितें तें समजना तेन्ना म्हाका तुमी वेवस्थीतपणान म्हाका तें सांग सांगल्यार जाता हांव कितलो वेळार तुमची ऑफिसाची दारांक गेलो पूण म्हाका थंय योग्य तो मनीस मेळ्ळोना सांगपाक तेन्ना तुमी म्हाका तेजे सारकीच वाट पुरो करून सांगचे आनीक म्हाका तेजे पयशे भरपाक म्हाका मेळचे अशें म्हाका दिसता आनी कसलीय ना फायन बीन कशी पडटा जाल्यार ती म्हाका खबर ना लेट जाली जाल्यार तेन्ना तुमी म्हाका अवश्य कळोवचें आनी म्हजे एकाउंट नंबर जो आसा तो दोन चार पांच स सात आट ते एकाउंटाचेर म्हजे तुमी म्हाका फोन भर बील भरपाक दिवचे अशें हांव इच्छ प्रकट येतां